हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल मां तव्हांजी छा सेवा करे थी सघां हा बिल्कुलु आहे तव्हांखे बिल्कुलु ताज़ा असां वटि हर ॾींहुं फ़्रेश माल ईंदो आहे असां माल सां कोई बि कंप्रोमाइज कॉलिटी सां कोई कंप्रोमाइज न कंदा आहियूं तव्हांखे बिल्कुलु मिली वेंदा फ़्रेश ऐं ताज़ा हिकदमि

हा हा असां वटि पैकिंग जी बि सुविधा आहे ऐं असां पार्सल बि कराए छॾींदा आहियूं हुनजी बि दिक़त न थींदी तव्हांखे जी हा उहो ई चवां थी त असां पार्सल बि करे ॾींदा आहियूं त पोइ असां जो उहो बि सुविधा आहे कि असां किथे ॿिएं हंधु बि पहुचाए सघूं उहो असां वटि सभु सभु सुविधा आहिनि तव्हांखे कहिड़े शहर कंहिं ॾींहं खपेव त त उहो असांखे ॿुधायो त असां हुन खां वधीक फ़्रेश ॿियो सामान जीअं ईंदो त असां तव्हांखे ॿुधाईंदासि तव्हां हुन हिसाब सां वठी था सघो पिया हा त उन्हीअ जे उन्हीअ जे लाइ तव्हांखे शाम जो पंजे बजे ताईं त हर हाल में तव्हांखे ऑडर ॾेई छॾिजो छो त असांजो जेको हितां वेंदो आहे जेको असांजी गाॾियूं वेंदियूं हिन त असां उन्हिअ वक़्तु तॾहिं पहुचाए सघंदासि डिस्टेंस वधीक हूंदो आहे त असांखे उहो थोरो ॾिसिणो पवंदो आहे छो त अॼुकल्ह जाम वाम जी बि ॾाढी समस्या आहे त हुन सभु खां बचण लाइ ऐं ॿीं असांखे कोई जेतिरो एक्सप्रेस वे में असां खां जेतिरो थी सघंदो असां हू तंहिं हूंदे बि तव्हां पंजे बजे अगरि असांखे ऑडर ॾेई छॾियो त तव्हांजे लाइ बि फ़ाइदे वारो थींदो ऐं असांजे लाइ बि फ़ाइदे वारो थींदो ऐं टाइम सां शइ डिलीवर थी वेंदी असां ॾिसो ॿ अढाई कल ॿ अढाई किलो जो त असां कुझु न वठंदा आहियूं लेकिनि हुन खां वधीक जीअं असांजो माल थींदो त असां वीह रुपया पर किलो जे हिसाब सां एक्स्ट्रा चार्ज कंदा आहियूं

न उहो थोरो त तव्हांखे बल्क में चव ॾियणो ई पवंदो हुन हिसाब सां ई त करिणो पवंदो न सामान त तॾहिं असां तव्हांखे का कहिड़े कहिड़ी जॻह ते तव्हांखे मोकिलिणो आहे त इयं त लोंग डिस्टेंस ते आहे त हा माल त हली वेंदो तंहिं हूंदे बि असां तोर करे हुनजो जेको बि एस्टीमेट विहंदो उहो तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं बिल्कुलु हिन वक़्तु दशहरी अंब ॾाढा सुठा आयल आहिनि लीचियूं आहिनि फ़्रेश ॻाढ़ियूं ॻाढ़ियूं हिकदमि अऊं ॿियो आड़ू आहिनि खुबानी आहे त ताज़ो बादाम आहे इहे सभु शयूं त ताज़ियूं हेॾियूं अथव तव्हां कंहिं महिल बि मोकिले था सघो ऐं फ़्रेश ई रहंदियूं उहो हेॾी जल्दी ख़राबु न थीदियूं आहिनि ऐं हिनजी पैकिंग वैकिंग बि ॾाढी सुठी तव्हांखे मिली वेंदी

न न न न न न असां पेस्टिसाइड जो बिल्कुलु इस्तेमालु डाल जा पकल हिकदमि असां फल असां वटि ईंदा आहिनि ऐं उन्हीअ जी ही उन्हीअ असां उन्हीअ सेवा जो ही तव्हां खां पैसो समुझो वठंदा आहियूं असांजी सेवा हिकदमि फ़स्ट क्लास वारी हूंदी आहे तव्हांखे कंहिं बि शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो बिल्कुलु बि अंबनि में हिन वक्त सफ़ेदा आहे चौसो आहे लॻंड़ो आहे बादाम आहे ऐं दशहरी आहे दशहरी त हिन वक़्तु लखनऊ जो ख़ासि बि अंब थी रहियो आहे त दशहरी जी तव्हांखे ॾाढी सुठी किस्म मिली वेंदी बढ़िया वॾो वॾो ऐं हिकदमि डाल जो पकल तव्हांखे अंबु मिलंदो न न मलीहाबाद में बि मलीहाबाद में मलीहाबाद त हिकु जॻह जो नालो आहे हुते जेके अंब जी वैरायटी हूंदी आहे हुन में दशहरी ऐं ॿिया वैरायटी जा अंबु हुन में पैदावार थींदी आहे मलीहाबाद त जॻह आहे हिकु हा हा अंबु घणो करे तव्हांखे हुते दशहरी अंब मिला मिलंदा दशहरी अंब हूंदा आहिनि बाक़ी जीअं प पब्लिक जी जहिड़ी डिमांड हुजे त चौसो बि हुते हूंदो आहे दशहरी त हूंदो ई हूंदो आहे लंॻड़ो आहे सफ़ेदा आहे बादाम आहे इयं सभु वैरायटियूं तव्हांखे हुन मां तव्हांखे सजेशन ॾींदसि कि हिकिड़ो तव्हां हमाम अंब हिनजी तव्हां मतलबु मूंखे ऑडर ॾियो फ़स्ट क्लास अंब तव्हांखे मिलंदो उहे डजन जे हिसाब सां तव्हांखे मिलंदा अठ सौ रुपए जा डजन आहिनि थोरी महांॻी शइ आहे पर तव्हांजे ॿार खे या तव्हां जिते बि मोकलणु था चाहियो पिया तव्हां बिल्कुलु मुरीद थी वेंदव हुन अंब जा उहो त ॾिसो खाइण खां पोइ ई तव्हांखे हुनखे ख़बर पवंदी कि भई जेके असां रुटीन में खाऊं था उहो कीअं आहिनि ऐं जेके मां ख़ासि जेको अंब तव्हांखे चवां थी त उहो अंब कहिड़ो आहे हुनजी वैरायटी ई अलॻि आहे ख़ुश्बू अलॻि आहे सवादु अलॻि आहे मिठास हिकदमि फ़स्ट क्लास वारी मिठास आहे तव्हांखे इहो बि सुठो लॻंदो कि डायबिटीस वारा माण्हू बि हुनखे खाई था सघनि पिया

ड्रैगन फ़्रूट बि मिलंदो बिल्कुलु मिलंदो

जी कहिड़ा अंब कहिड़ा अंब अल्फ़ांसो ठीकु आहे हा मां अगरि तव्हां मुंहिंजे मथां छॾींदा त मां तव्हांखे हिकु फ़स्ट क्लास वैरायटी तव्हांखे ॾींदसि ऐं तव्हां अची करे पोइ उन्हीअ मां भले डिसाइड कजो कि मूंखे छा वठिणो आहे छा न वठिणो आहे मुंहिंजे पारां तव्हांखे सुठी शइ बढ़िया शइ मिलंदी हिकदमि हा बिल्कुलु थींदो छा आहे कि साम्हूं ॾिसण सां ॿ वैरायटियूं ॿियूं ॾिसण में ईंदियूं हिन असां तव्हांखे टेस्ट बि कराईंदासीं हू टेस्ट करे ॾिसंदव त टेस्ट में तव्हांखे जेको सुठो लॻंदो पोइ तव्हां पंहिंजे हिसाब सां उहो चॉइस कजो ऐं मूंखे ऑडर ॾिजो ॾिसो मूंखे थोरोसो एडवांस त तव्हांखे ॾियणो पवंदो जेकी असांजी बिजनिस पॉलिसी आहे बाक़ी तव्हां जेके ॿियो जेको माल तव्हांखे डिलीवर थींदो पोइ हुन हिसाब सां तव्हां वाट्सप ते बि त उहो पेटीएम ते बि ॾेई था सघो पिया ऐं अगरि साम्हूं ॾियण चाहियो त साम्हूं बि ॾेई था सघो पिया कैश ऑन डिलीवरी बि आहे असां वटि हुन जी तव्हां चिंता न कयो बिल्कुलु तव्हां बिल्कुलु असांजी ख़ातिरी अथव तव्हां कंहिं खां बि पुछी वठो ऐं तव्हांखे वैरायटी सां असां बिल्कुलु कंप्रोमाइज़ न कंदा आहियूं कॉलिटी सां असां बिल्कुलु कंप्रोमाइज़ न कंदा आहियूं ॿ पैसा तव्हां खां वधीक वठंदासीं चई करे वठंदासीं लेकिनि ए वन कॉलिटी तव्हांखे ॾींदासीं जीअं तव्हां बि खाओ ऐं तव्हांजा पंहिंजा बि खाइनि ऐं असांखे वरी ॿींहर सेवा जो मौक़ो ॾिजो हा इहो मुंहिंजो वाट्सप नम्बर आहे ठीकु आहे

ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे हलंदो हलंदो बिल्कुलु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु महिरबानी महिरबानी तव्हां मूंखे तव्हां मूंखे ॿ कलाक पहले बि अगरि ॿुधाईंदव न त तव्हांखे फ़स्ट क्लास पैकिंग थी करे माल रेडी मिलंदो ठीकु आहे जी जी ठीकु ठीकु हरि ओम जय झूलेलाल जय झूलेलाल